हैलो असांखे फल वठणा आहिनि हा फलनि जा टोकिरा ठाहिराइणा आहिनि न मुंहिंजी धीउ जी मंगणी आहे त असांखे माना भई ॾिसो सेणनि में फलनि जा टोकिरा ॾियणा आहिनि मंगणीअ में भई ॾींदा आहियूं जीअं सभु भई हिकु थो भई तव्हांखे ॾिसो भई हिकु टोकिरो अंबनि जो त अंबनि जा भई अंब तव्हां वटि कहिड़ा अथव भई त हापुस ॿुधायो हा माना ॾिसो भई सेणनि में जेका सुठा लॻनि भई मिठा हुजनि वॾा हुजनि ॾिसण में उहा त जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे भई सॼो टोकिरो भई अंबनि जो सुठो लॻंदो या भाई ॿियों कुझु न हिकु ईअं हापुस अंबनि जो टोकिरो विझजो ॿियों बाक़ी ॾिसो ॾाड़ू खपनि त ॾाड़ू ऐं ॿुधायो ऐं ॾाड़ू अथव त ॾाड़ू माना भाई वॾा हुजनि जंहिंजो दाणो वॾो हुजे खाइण में मिठा हुजनि सेणनि भई सुठा भई सेणनि में सुठा लॻनि अहिड़ा विझजो त हिन जो अघु ॿुधायो ठीकु आहे त पोइ ॿियों असांखे पपइयो खपे त टियों टोकरो पपइए जो लिखोसि त पपइयो माना तव्हांखे वॾो अथव न सुठो अहिड़ो भई खाइण में मिठो हुजे फिकनी दफनि जीअं पिओ न पीसाइजी न वञे भई उहा

हा अने ॿियों भई ॾिसो तव्हांखे वधीक ख़बर हुजेव भई फलनि वारा तव्हां आहियो की भई सेणनि में हा त भले ठीकु आहे इहो बि कयो अने ॿियों बि तव्हांखे वधीक ख़बर हुजेव भाई अॼुकल्ह कहिड़े क़िस्म जा टोकिरा हलनि था रेट ईअं

त ता ईअं टे टोकिरा ॿुधायामांव हा इहो जेका टोकिरा तव्हांखे ॿुधायामांव पंहिंजा आहिनि त हिन इन में सुठी अहिड़ी करे ॾिजो हा त ॾिसजो भई हिनमें कुझु ईअं थी न वञे दबजी न वञे कोई फ्रूट हा अने हिनमें मथा भई कुझु हीअं सजाइजोसि सुठो अहिड़ो लॻे हरी भरी भई सेणनि में पंहिंजा मोकिलिणो आहे त अघु ॿुधायो

हा त सभु भई ॾिसो बराबरि कजो त भई ॾिसो ता कड़ी मोकिलिंदा सुभाणे शाम जो भाई असांखे खपे न न सुभाणे शाम जो भई खपे न पोइ तव्हां सुभाणे सुबुहु जो मोकिलियो नी त जंहिं करे ताज़ा फल भई हुजनि

हा त ठीकु आहे